हूँ हाँ अहाँकेँ बोल हम बोल रहे है राजकुमार हम आजकल अपके कॉलेज आने वाले है भिजिट करनेके लिए हाँ आपके कॉलेजमे आजकल सबचीज ठीक चल रहा है ने हाँ तो उसी का इंस्ट्रक्शन हम लोग आने वाले है समझे करनेके लिए

हमार गलि हमरा आरके देखिऔ हम हम हमरा आर के आब आबै बला छिऐ ई रायके कौल अहाँकेँ पहिले कर देब ठीक छै लेकिन पटना की सभ चीज ठीक ठाक कए लिऔ आओर बचवा सभके थोड़ा कहिऔ कि ड्रेस व्रेसमे अच्छासँ आबए अच्छासँ विचार करे आओर बात विवाद हल्ला गुल्ला नहि करे जल्दी हाँ तऽ अहाँ सुनिऔ ने हमलोग आने वाले है हमलोग हमलोग जल्द ही आने वाले है विजिट करनेके लिए समझे हाँ तऽ हाँ तो हम तो हम आओर हमारे अऽ हमसभके टीम भी आने वाले है वहीपे हँ हम आएँगे

हाँ हमलोग आबए वाला छिऐ समझलिऐ हमरा आरके आबै बला छलिऐ तऽ जे छै विधि व्यवस्था ठीक रखिऔ अहाँ खाना पीनाके अस्था व्यवस्था रखिऔ हाँ सर ठीक छै हँ कि हमलोग को या हमारे किसी भी मेम्बर को अच्छा से रखिएगा ठीक ने हाँ हमलोग आबै बला छलिऐ तऽ हमरा कऽ ई छै कि कोइ दू चारि बच्चा के अहाँ बता दियौ की कि कि बोलनाए यऽ समझलियै अहाँ सभके ध्यान रखबै